शारिरीक स्वास्थ लाइ ॾाढो ज़रूरी आहे जीअं असां हवन था कयूं त असांजे मानसिक असांजो जेको मनु आहे असांजो मनु चित शांति रहंदो आहे ऐं उन जे हवन जे दूंहें सां असांजी सभु नसूं खुलंदियूं आहिनि ऐं असांजो शारिरीक स्वास्थ बि ठीकु रहंदो आहे हवन करण सां ऐं मेडिटेशन करण सां जीअं असां मन खे शांती ॾींदा आहियूं असांखे उहे सभु करणु खपनि असांजे धर्म में इहो सभु आहे की असांखे हवन यज्ञ ऐं इहे सभु करणु खपनि पूॼा करणु खपे पूॼा जे दूंहें सां अगरबत्ती सां असांजो सभु नसूं खुलंदियूं आहिनि ऐं असांजो मन खे हिकु त वॾे में वॾो अॼुकल्ह जेकी आहे ॻाल्हि उहा असांजे मन खे हिकिड़ी पूॼा करण सां मंत्र उच्चारण करण सां असांजो हार्ट साफ़ु थींदो आहे असांजो ह्रदय साफु थींदो आहे जेके असां ओम जा वॾा वॾा मंत्र कंदा आहियूं उहे असांजे शरीर खे ॾाढो आराम ॾींदा आहिनि